दासिम जोंनि गामियाव फालांगियानो जाहैबाय दाव अमा फिसिनानै फाननाय मैगं थाइगं गायनानै फानहैनानै फालांगि खालामनाय जि दानायजों लोगोसे मैगं थाइगं फोनानै गायनानै फोसाबनानै जों फालांगि खालामनो हायो गामियाव थांनानै थानाय हिसाबै जों दानाय लुनाय जि जोम फाननाय दाव अमा बोरमा फाननाय मैगं थाइगं फाननाय जोङो मेसें बोथोराव गायनाय आलु फान्थाव बेफोरखौ लानानै फाननाय बेफोरनि गेजेरजों गोबां फालांगि दङ जाय जेरै गोसो एरै फालांगि खालामो जेन'बा जों जाहैगोन बर' माहारियाव दानाय लुनाय गाननाय जोमनायनि थाखाय जों द'खना जि गामसा दानानैबाबो जों थांनानै थायो गामियाव बारि बागानाव मैगं थाइगं कफि आलु बायदिसिना फाननानैबाबो जों फालांगिखौ खालामनो हायो